आजकल्ह बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था खे विकास में ॾाढो योगदान ॾिनो आहे सभु सां पहिरीं त बैंक असांखे उधारु ॾींदो आहे उधारु कहिड़ी बि चीज़ ते असांखे मिली थो सघे ॾाढो उधार जी बि अलॻि उधारु बि ॾाढो प्रकार जो हूंदो आहे जीअं कार उधारु कार लोन होम लोन बिजनेस लोन हिन में असांखे कार वठिणी हो त असां कार लोन करे वठी सघूं था ऐं अगरि असांखे घरु वठिणो आहे त असां घर लाइ लोन वठी सघूं था ऐं या त पंहिंजो ख़ुदि जो बिजनेस करण लाइ खपे त तव्हां हुअ बि खणी था सघो हुन बैंक सां ही ॾाढी सारी फैसिलिटी जे कारणु असां इन बैंक सां लोन वठी सघूं था तव्हां तवे तव्हां वठी सघो था या ख़ुदि जो बिजनेस करण लाइ कंहिंजे लाइ बि तव्हां वठी सघो था ऐं ॿियो बैंक हिकु सेफ जॻहि आहे जिनि में असां पंहिंजी पघार या पंहिंजी जनमु पूंजी जनम जी जमा कराए सघूं था ऐं हुन ते इंट्रस्ट पाए सघूं था उन्हनि ते ब्याज पाए सघूं था ऐं बैंक सभिनि खे पंहिंजो पंहिंजो डैबिड क्रैडिट कार्ड ॾिनो आहे जंहिं खां असां हर दिन जा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन में करे सघूं था अगरि असांखे टाइम कोन आहे बैंक ऐं वञण ते पैसा कढण जा त असां डायरेक्ट एटीएम कार्ड वञी करे असांजा पैसा कढा कढे था सघूं बीमा क्षेत्र बि अर्थव्यवस्था क्षेत्र में ॾाढो योगदानु ॾिनो आहे ईअं हिकु सिर्फ़ु पिस जबा जॻहि हिकु सिक्स जॻ हिकु सेफ जॻहि आहे जो पंहिंजो पैसो उधारण लाइ बीमा क्षेत्र विक्र स्थिरता प्रधान करे थी ही हिकु सुरक्षित वृतिय सेवाए बि ॾींदो आहे ऐं बीमा क्षेत्र देश जे पंहिंजे देश खे पैसो ॾींदमि मदद कंदो आहे दाउन खे रोज़गारु ॾींदी आहे ऐं हिन जो ॾाढो रोल आहे देश जो बजट ठाहिण में हिन में सभिनि जो वेज वजह खां बीमा क्षेत्र ॾाढो देश में ॾाढो योगदानु ॾिनो आहे बीमा क्षेत्र असांखे बैंक असांखे अलॻि अलॻि तरह फेस खां देश खे पैसो ॾींदी आहे बेरोज़गार बेरोज़गार खे हटाए करे रोज़गारु ॾींदी आहे ऐं हिन में ॾाढो वॾो रोल त बजट ठाहिण जो आहे इन में ही बजट ठाहे थी बीमा क्षेत्र आहे में सुरक्षित जी सेवाए बि ॾींदा आए सुरक्षित आहे क़िस्म जा पंहिंजा इंवेस्ट करे सघूं था केॾीमहिल बि पैसा ऐं इन में डबल थी करे असांजे हथ में ईंदा आहिनि ऐं जेके किस कदे बि असांखे कोई तकलीफ़ु आहे या इहो बीमा बि अलॻि अलॻि क्षेत्रनि जा हूंदा आहिनि या हिन लाइफ इंशोरेंस ज़िंदगी जा शादीअ जा ऐं पोइ पढ़ाई जा इंशोरेंस बीमा थींदा आहिनि त असां कीअं बि बीमा कराए किन बि क्षेत्र में बीमा कराए सघूं था पांच साले जन लाइ या ॿ साल जे लाइ ऐं जित जिते असांखे ज़रूरत थींदी आहे असां हिननि मां पैसा कढे था सघूं ऐं डबल करे सघूं था इस में असांजो पैसा हमेशा डबल ई थींदो घटण जो क कदे ई कोन त हिन जो हिकु सुठी जॻहि आहे हिन में पैसा घटि गॾिजी करे असां डबल करे सघूं था